गोंयान एक फेमस माल लोकल मार्केट म्हणल्यार आता म्हापसा मार्केट जो म्हापसा मार्केटान तुका सगल्यो वस्तू मेळटा लोकल सगले खावपाचे पिवपाचे जेवपाचे सगलें मेळटा म्हणजे लायक काजू फेणी तें अशें लोकल जे आमी स्विट्स प्रोडक्ट तयार करता पळय अळसांदे मागीर शेंगो मागीर भाजी मस्काच्यो शेंगो बरें बरें जें लोकली कितें आसता काजू बिजू ताजो सगलें ब्रँड तुका खंयच्याच बाजारांत मेळपा ना पूण म्हापशां तूं खंय मार्केटूच यार्डान गेलो न्हय म्हापशां तुका सगले मेळूंक शकता बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आनी ज्यो सगल्यो आसा बऱ्यो व्हडल्यो रेटी ना बरे अशें लोकल तांती मागीर ते दुधी काळगां लोकल हें आसता पिकयता पळय लोक ते सगलें विलेजीन सगले म्हापशां मार्केटांत घेवन येता आनी तूं खरेदी करूंक शकता बारीक बारीक तें सेलर आसता पळय तें बरें बसता सारकें आनी तें लोकल ब्रँड आसता तांचो समजा आडसराचे धर मागीर कसले असले पोपायो लोकल म्हूण तूं आनी मागीर कांण्णा मागीर जांबळा अशे आसता पळय जे ट्रेडिशनल आमची अशी सिजनल फूड आसता पळय अशे जी फळां मेळटा पळय ती आतांच गरमेन खावंक मेळटा ती तुका त्या मार्केटांत बाकीच्या खंयच्या मार्केटांत ती तसली उपलब्ध ना अशी म्हापशां मार्केटांत तूं सोदूंक गेल्यार सारकी ती मेळटा आनी बऱ्यो बऱ्यो अशी मातयेची आयदना आनी कितें कितें दोरीयो म्हूण तूं अशें लोकल कितें कितें वस्तू अश्यो बऱ्यो सवाय अश्यो मार्केटांत सोदूंक गेल्यार बऱ्यो मेळटा तुमकां